छुट्टी तो हम लोग के एक ऐसी चीज है जो कि हम बहुत खुश हो जाते है और छुट्टी तो हमें तभी मिलती है जब हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है क्योंकि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे छुट्टी देती नहीं है जब भी कोई फेस्टेबल आता है तभी हम लोग को छुट्टी होते हैं और इसके वजह से हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं छुट्टी से क्योंकि हमेशा तो पढ़ाई करते ही हैं और पढ़ते हैं बहुत मन लगाते हैं पढ़ाई करने में भी और जब छुट्टी मिलती है तो हम लोग कुछ अलग ही दिल में फीलिंग आ जाता है क्योंकि हम आज घर जा रहे हैं और घर घर जाने के बाद खूब खेलेंगे दोस्त यार से मिलेंगे अपने पूरी फैमिली से मिलेंगे तभी हम आते हैं छुट्टी पे तभी आते हैं क्योंकि कोई भी इंसान काम है तो छुट्टी मिलता है तो बहुत खुशी होता है क्योंकि फेस्टेबल में आना अच्छी बात है फेस्टेबल में अपने परिवार के साथ टाइन बिताना वो भी अच्छी बात है जैसे कि कोई भी फेस्टेबल होता है अगर उसमें छुट्टी मिले हमको तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फेस्टेबल में आने के बाद बहुत सारे परिवार से अच्छे सोच समाज अच्छे रहन सहन से विलंब करना पड़ता है और फेस्टेबल बहुत अच्छी चीज है जो कि हमको छुट्टी पर ही मिलता है जैसे होली वगैरह हो गया दीपावली हो गया दुर्गा पूजा हो गया इस सब में हमको छुट्टी मिलती है तो जब घर आते हैं तो बहुत खुश रहते हैं घूमते हैं टाइम पास करते हैं बहुत सारे नानी वगैरह सबसे मिलते हैं बहुत सारे परिवार से मिलते हैं अपने दोस्त यार के साथ कुछ टाइम पास कर लेते हैं जब छुट्टी में आते हैं तो इसलिए छुट्टी करना चाहिए और छुट्टी टाइम से ही लेना चाहिए टाइम के बिना नहीं लेना चाहिए और छुट्टी जब मिलती है तो और ज़्यादा खुशी हो जाती है जैसे कोई आदमी काम करे अगर उसको बोल दे कि छुट्टी तुम्हें हो गया कुछ देर के लिए तो वो थोड़ा खुश हो जाता है कि वह इतना देर हम थोड़ा टाइम पास कर लेंगे नहीं तो वो खुश नहीं रहता क्योंकि उनको काम करना पड़ता है तो काम करते समय अगर छुट्टी कोई इंसान करे तो फिर काम नहीं ना होगा हाँ टाइम पे छुट्टी लेना चाहिए टाइम से मिलता वही छुट्टी ठीक भी होता है तो छुट्टी लेना अच्छी बात है छुट्टी में इंसान कोई भी इंसान हो किसी भी इंसान हो अगर उनको थोड़ा देर के लिए बोल दिया कि छुट्टी कर दिया जाए तो थोड़ा खुश हो जाता है जैसे कि कहीं भी जाओ तो थोड़ा दस मिनट कहीं भी आराम कर लो तो ऊ छुट्टी हो गया तो उसमें आराम करने के बाद थोड़ा अलग ही दिल में खुशी रहती है कि वह थोड़ा देरी हम आराम कर लिए और ये बात तो सही है प्लस में जब छुट्टी से घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको खुशी होती है